असांखे फ्रिज जी ज़रूरत हुई जंहिंजे करे असां ऑनलाइन ते फ्रिज वरती पर फ्रिज जाम ख़राब निकिती आहे ऐं शयूं बि जाम ख़राब थियूं थियनि भाॼियूं भुॼियूं सारी ख़राब थयूं थियनि भाॼियूं भुॼियूं बि सभु ख़राब थियूं जंहिंजे करे जाम असांखे तकलीफ़ खीर बि फ़िटी थो वञे नूंह खे जाम चयोमांस न वठि न वठि पर जंहिंजे करे वरतीसीं असां उन जंहिं ऐं पैसो बि ओतिरो ई वठनि था जंहिंजो ऑनलाइन ते हिन ऑनलाइन ते पैसो वठनि था जंहिंजे करे शइ बि सुठी नथी निकिरे न जाम तकलीफ़ बि आहे बतियूं बि बंदि ते थे पुठियां पाणी जाम हिन करे जेतिरो थी सघे ऑनलाइन शइ न वठिजे ऐं एतिरो कदुर आहे असां ऑनलाइन ते ॾिसी वरती शइ वठूं ऐं भली थोरो पैसो वधीक लॻे पर ऑनलाइन ॾिसी वरती शइ वठजे दुकान तां शयूं वठजनि हिकु दफ़ो मुंहिंजी असां ऑनलाइन ते हिकिड़ो वॻो वरतोसीं पर ॾाढो ख़राब निकितो आहे ऐं पैसा वधीक लॻंदा ऑनलाइन ते हिन करे दिलि ई न थींदी आहे ऑनलाइन ते शयूं घुरायूं ऐं वञी ख़ुदि बाज़ार मां वठूं या दुकानदार खां वठूं ऐं ऑनलाइन ते शयूं न वठूं दुकान ते मसि तराहं तराहं शयूं मिलंदियूं बि आहिनि ऐं सुठे नमूने सुठे अघि सां ऐं सुठो कपिड़ो बि निकिरंदो आहे ऐं हाणे असांखे विश्वासु पएजी वियो आहे त असां दुकान ताईं सॼी ख़रीदारी कयूं हर कंहिं शइ जी ऑनलाइन ते का बि शइ न वठूं